जिसलै में निक्की ही ते में केह् करदी ही मेरी मम्मी होर जिसलै रुट्टी बनांदे है ते में केह् करदी ही उंदे कन्नै में निक्की सारी ही ते में केह् करदी ही निक्के निक्के हत्थ कन्नै इयां फुल्के बनांदी ही बड़ा चा ही निक्के होंदे तुसेंगी पता ते हे कि निक्के नयाने गी किन्ना चा होंदा फुलके बनाने दा निक्की कुड़ियै ते मम्मी होर जिसलै फुलके बनांदे हे ते में केह् करदी ही मिक्के निक्के पेडे लैइयै उंदे कन्नै चटनी करियै फुलके बनांदी ही पर मेरे कोला फुलके हे नी शैल पकदे क्योकि में है गी निक्की सारी ही ते निक्के निक्के हत्थ ही मेरे पर जियां जियां मे बडी होन लग्गी पेई ते मेरे मम्मी होर केह् कीता कि मि उहे फुलके बनाने दा सिखाया आटा गुन्नना सिखाया ते में फुलके शैल पकान लग्गी पेई ते कुडि़यै बास्ते इक आम जेही गल्ल हे कि फुलके बनाने हर इक कुड़ी गी जेहडा ऐ ओह् आना चाहिदा में अपनी मम्मी होंदे कोला फुलके बनाना सिक्खे ते अज्ज में बडे शैल फुलके बनान लग्गी पेई ऐ ते फुलके दे इलाबा और बी बडिया सारियां चीजां ना जेहड़ी में सिक्खी हां अपने डैडी होंदे कोला में मेरे डैडी और बी हलवाइयै दा कम्म करदे हे उंदे कोला में ओह् सिक्खे मटर बनाना सिक्खे फिर मिट्ठे चौल बनाना सिक्खे और समोसे बनाना सिक्खे ते और बी बडियां सारियां चिजा में जेहड़ियां डैडी उंदे कोला सिक्खियां ऐं हर इक कुड़ी जेहड़ा ऐ ओह् रुट्टी बनाना ते आना चाहिदा क्योकि रुट्टी बनाना इक आम जेही गल्ल ऐ जिसलै कुड़ी गी ब्होई ऐ अपने सुसराल घर जंदी सौहरे घर जंदी ऐ ते उसगी रुट्टी बनाना नी अवै ते ओह् आखदे केह् गल्ल तुगी तेरी मां ने रुट्टी बनाने नी के सिखाई दी ते इस बास्तै अपने मां प्यो गी ताह्न्ना नी कुसे दा मराना ऐ इस करियै असेंगी अपने घर दा हर इक कम्म करना चाहिदा हर इक कम्म करना चाहिदा कुसै दा ताह्न्ना मीह्ना की उंहेगी बज्जै ते जे असें रुट्टी शुटी नेईं बनाचै घरै दा कम्म नी करचै ते ओह् लोग आंढी गुआंढी बी जेहडे़ ते ओह् बी आखदे इस कुड़ी गी रुट्टी बनाना नी आंदी ऐ हे बो ऐ ते ओह् बी बड़ीं गल्ला करदे ते रुट्टी बनाना औनी चाहिदी हर इक कुड़ी गी औना चाहिदी केईं कुडियां होदियां इयां शैहरु टाइप बोलदे कि असें गी रुट्टी बनाने गी नी आंदी असें गी नी आंदी रुट्टी बनाने गी असें गी फुल्के बनाना नी आंदे असें ई चौल बनाना नेईं औंदे हर इक चीज जेहड़ी ऐ ते ओह् कुड़ी गी आनी चाहिदी केह् गल्ल जे कुडि़यां जे जेहडे़ं शैहरु कुडि़यां होंदिया अगर ओह् खाई सकदियां ते पकाई नी सकदियां केह् कुडी चाहे जिन्नी बी जिन्नी बी पढी लिखी जाए डीसी की नी बनी जाए फिर बी उसी रुट्टी जेहड़ी बनाना गै पौंदी ऐ उनें अपने जेहडे़ न्याने गी रुट्टी अपने हत्थें कन्नै गै जेहड़ी ऐ खलाने पौंदी ऐ ते उसी रुट्टी बनाना जेहड़ी औना चाहिदी ऐ मिगी बडा शौंक ऐ रुट्टी बनाने दा घरा बिच घरा दा कम्म करना रुट्टी बनाने दा बडा शौंक ऐ मेरे घरे आहले बी केह् करदे हे कि रुट्टी बना जिसलै में रुट्टी बनानी अगर में रुट्टी शैल बनानी हां ते ओह् केह् करदे आखदे कि रुट्टी शैल बनानी ते अगर कुसै परौह्ने घार बी जाह्चै ते उंदे घार अगर अस में शैल रुट्टी बनानी हे ते ओह् बी आखदे चलो न्हाड़े मां प्यो ने इसी शैल कम्म सिखाए दा ऐ रुट्टी राटी शैल बनाई लैंदी ते कुड़ियै गी हर इक कम्म औना चाहिदा रुट्टी बनाने दा मिगी शैफ बनने दा बड़ा शौंक ऐ ते में चाह्न्नी आं कि में शैफ बनां ते अगर में शैफ बनना चाह्न्नी आं ते मेरे घर दे लोग बी घरा आहले बी मेरा पूरा साथ देङन क्योंकि मेरी शुरु कोला हाॅबी ऐ मेरे जेहडे़ घरा आहले ऐ ओह् मेरे कन्नै ओह् बडे़ खुश होङन अगर में शैफ दी अगर में शैफ दी त्यारी करां ते पुरा किश जेहड़ा ऐ मिगी आई जाए बनाने इयां रुट्टी जेहड़ा डोगरी कल्चर बिच जेहड़ा ऐ ते रुट्टी बनाना जेहड़ी ऐ इद्धर दी लोकल सब्जी साग ढोडा होई गेआ खमीरे होई गे अंबल दाल चौल फुल्के और बी बड़ी सारी सब्जियां जेहड़ियां न ओह् में बनाई लैन्नी होन्नी ऐ ते मेरे घरा आहले जेहड़े न ओह् जिसलै में बनानी बड़े गै खुश होंदे है कि इसी जाॅच आई ऐ रुट्टी बनाने दी ते सारा कम्म करी लैंदी ऐ अगर में अगर में कुतै शैफ दी ट्रेनिंग करनी होग कुतै बाहर जाना होग ते मेरे घरे आहले मेरा पूरा साथ देङन